खेल खेल हम लोगों के जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व रखता है क्योंकि खेलने से ही शरीर का भी जितना भी अंग है सब सुचारु रूप से काम करता है और कोई भी खेल है जैसे कबड्डी हो गया फुटबॉल हो गया भॉलीवॉल हो गया ये सब चीज़ खेलने से स्वस्थ रहता है मनुष्य क्योंकि स्वास्थ्य ही हमारा धन है हम लोग स्वस्थ रहेंगे तब कुछ भी कर सकते हैं स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो एक से एक बीमारी हम लोग को पकड़ सकता है और बीमारी जब पकड़ लिया तो आदमी फिर लाचार हो जाता है मजबूर हो जाता है कोई भी काम करने में उसको मदद नहीं मन नहीं लगता है जब शरीर ही ठीक नहीं रहेगा तो आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है फिर उसका परिवार भी कमजोर हो जाता है क्योंकि घर का जो सदस्य रहता है एक कमाने वाला रहता है और चार पाँच खाने वाला रहता है जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो आदमी कुछ भी काम कर सकता है इसीलिए खेल हम लोग का जीवन में बहुत उपयुक्त काम करता है खेल से कबड्डी हो गया कबड्डी खेल में बहुत ग्यारह बारह आदमी लगते हैं सब मिल के अच्छा से खेलते हैं क्रिकेट हो गया क्रिकेट को खेलने भी उसमें शरीर का सब अंग काम करता है कभी दौड़ के इधर जाना कभी दौड़ के उधर जाना इसीलिए खेल हम लोग के जीवन में बहुत बड़ा काम करता है खेल नहीं खेलेंगे कोई भी खेल हो कबड्डी हो गया क्रिकेट हो गया कोई भी खेल खेलेंगे तो हम लोग का शरीर ठीक रहेगा नहीं तो शरीर में शरीर कमजोर हो जाएगा और लाचार हो जाएगा हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं कबड्डी खेलने में हम लोग को अच्छा लगता है दौड़ के इधर जाना दौड़ के उधर जाना सब लोग व्यस्त रहते हैं इसीलिए हम लोग कबड्डी हम हम लोग का सबसे अच्छा खेल कबड्डी होता है क्योंकि उसमें शरीर का सब अंग काम करता है इसीलिए कबड्डी खेलना हम सभी को यही शिक्षा देते हैं सबको बताते हैं कबड्डी कम से कम जरूर खेलो और कोई खेल खेलो या नहीं खेलो कबड्डी कम से कम जरूर खेलो कम से कम आधा घंटा कबड्डी खेलना जरूरी है नहीं तो हम लोग बीमार पड़ जाएँगे कोई भी काम नहीं कर पाएँगे कोई भी खेल खेलने में अच्छा लगता है